पयलें म्हणुटाय ती चॅलेंज फर्स्ट ऑफ ऑल रोड्स घरा कडसोन स्कुला म्हणल्यार खूब पिठ होल्स आसताय म्ह्यार खोड्डे आसताय स्कुला फस्ट ऑफ ऑल ड्रायव्हर्स बसीस आसताय त्यो सारक्यो आसनाय कंडक्टर आसाय ते भुरग्या कोडे बरे करून उलयनाय तेंगेल्यो बसीस पासून बरो आसनाय सिट्स मोडल आसताय कोणो उबो रावलो कोणो बसो ना जाल्यार रोखडी मोडटाय स्पेशयस आसनाय भुरगीं एक एक एक पाटी भुरगीं पडटाय पासून स्कुलां पयलीं म्हुटी वॉशरुम्स आसताय ते खूब अनहायजिनीक आसताय आनी भुरगीं पावासा दिसांनी तांकां रुम्सां पासून बरे करून रुम्स आसनाय चेंज करपाक क्लासरुमा क्लासरुमा पासून स्मार्ट दुसऱ्या स्कुलाक स्मार्ट बोर्ड्स आसताय आनी आमगेले इितून टिचर्स प्रिंसिपल्स आहाय तीं चॉक आनी बोर्ड यूज करत्ताय

भुरग्यां क्लासरुमा बसपास बँचीज आसन सारकें भुरगीं एक एक पाटी स्कुला सकल बस सकोल बसताय जमनीचेर मागीर कॅनटीन कॅनटीन परकन जेवण आसना तें खूब तेलाचें आसता तेलां आसता मागीर ते खायन भुरगीं बरी ना जाताय मागी इवन स्कुलां पासून तीं येवपाक शकनाय मागीर टिचर्स पासून येना जाल्या तांकां मारताय तापोताय एक कितें सारकें करतल्या बिश्टी तापोवपा लागताय एक एक पाटी एक एक पाटी प्रिंसिपल पासून गरजी भायर सस्पेंड करता